करीब दू हजार सात ईस्वीमे हम इण्टर जब पास करलियै रहऽ तऽ हम दिल्ली गेल रहियै दिल्ली गेल रहियै तऽ नौकरीके परपससँ गेल रहियै कि जब लोकसभ कहय रहय कि हँ दिल्ली चलु बढ़िआँ कमाइ होइत छै मतलब गलतफहमीमे आबि गेलियै रहऽ हम हम चलि गेल रहियै रऽ दिल्ली दिल्लीमे गेलियै रह तऽ काम करय लऽ तऽ गेलियै रहऽ लेकिन वहांँके गन्दगी एतए रहय हमरा अच्छा नहि लागैत रहय ओतए करीब दू तीन महीना रहलियै रहऽ नौकरियों करलियै रहऽ नौकरिओ करलियै रहऽ जाहिमे किछु आदमी किछु काम जे काम पर राखलकै रहऽ किछु परेशानीकऽ देलकै रहऽ हमरा साथ जेकि हमरो किछु मतलब दिमाग खुलल बाहर जाइके बाद दिमागमे आदमीके साथ केना रहना चाही कतए काम करना चाही कतए नहि करना चाही दोसरा छै कि दिल्लीमे मेट्रो हमरा बहुत अच्छा लागल जेकि मेट्रोमे हम ओहि टाइममे ओ मेट्रो चालूए होवऽ वाला रहय कनि दूरके लेल चालू भेलय रह तऽ घुमलियै रहऽ अच्छा लागल हमरा फिर भी हमसभ एतना बुझय छी कि बिहारसँ बढ़िआँ कोनो जगह नहि छै चाहे ओ दिल्ली हो या बम्बई हो जतय अच्छा बिहारमे लागैत छै कहीँ नहि लागैत छै वएह कारण हम फेर आबि गेलहुँ बिहार बिहारमे आबिकऽ सुचारु रुपसँ काम बहुत ओहि टाइमसँ करैत छी चलि रहलए अच्छा छै सभसँ अच्छा बिहार